एक बरें निरोगी आरोग्य उरप हें खूब गरजेचें आसा आरोग्य बरें दवरप हें आमच्या हातांत आसा आनी तें बरें दवरपाचीं एक साधन म्हणल्यार खेळ खेळांतल्यान बरें व्यायाम जाता आपलें आरोग्य बरें उरता आनी आपलें एक नांव जाता पयलीं भारताचें फामाद खेळ आसलें हॉकी बुध्दीबळ कॅरम कब्बडी आनी आतां क्रिकेट आनी अशें खूब खेळ आसात आनी तेतूंतले खेळगडे बी खूब आसलें आमकां हॉकी म्हटलें की आमचीं दोळ्यांमुखार येता आदरणीय ध्यानचंद्र तेणें आमचें देशाचें नांव खूब उच्च पावयिल्लें आसा आनी तें खेळाक खेळोेन तेणी आमकां खूब पदकांय मेळोन दिल्ली आसात आनी ते एक बरें तालीम बाज म्हणून सुद्दां आसात आनी तेणी खूब भुरगें मुखार घडयल्लें आसात तशेंच बुध्दीबळांत आमी नांव घेवं शकतात आनी आमचें दोळ्यां मुखार फस्ट नांव येता तें विश्वनाथ आनंद तेमचें बी रीकोर्ड खूब आसात आनीक तेणी बी आमचें देशाचें नांव खूब उच्च पदार पावयल्लें आसा तशींच भक्ती कुलकर्णी आनी आतां भारतांतलें नेणटें प्रग्यानंद आमच्या भारतांत अशें अनेक खेळ आसात आनी नामणेवंत आमचें तालगडी बी आसात आनी खूब तेजेर उलयत जाल्यार खूब आसा पूण हांव म्हणत आतां क्रिकेटय बी आमची तशींच खूब फेमस जायत गेल्ली आसा नांव घेवपाक हांव म्हणपाचें म्हणल्यार आमचें सुनील गावस्कर आनीक सचीन तेंडुलकर तर जगांत फस्ट आहात आनीक तेमचो एक नांव एक आदरणीयपणान सगळीं घेतात आनी आमचें आदर्श अशें म्हूण आमी सदांच सचीना कडेन पळयतात अशें आमचें अनेक खेळगडे मुखार आनी मुखार आमचें नामवंत जातलें आनी आमच्या देशाचें नांव राखतलें